साढ़े जम्मू च काफी सारी पेंटिंग फेमस बी ऐं जि'यां मतलब अस आखने आं बसोली पेंटिंग जेह्ड़ी बसोली पेंटिंग ऐ ओह् कठुआ डिसट्रिक ते मतलब जेह्ड़ी ऐ उत्थै दी बड़ी फेमस ऐ एह्दे च एह्दा मतलब आखने आं जेह्ड़ा ओह् धार्मिक बी ऐ ते कन्नै मतलब केह् आक्खी सकने अस धार्मिक मतलब आक्खी सकने कि धार्मिक बड़ा मतलब जेह्ड़ा पेंटिंग ऐ उस्सी दिक्खने कन्नै गै लगदा ऐ मतलब ओह्दे च इ'यां जेह्ड़ा अस अंग्रेजी च आखने आं जि'यां फोक इ'यां लोक होंदे ऐं ते कन्नै साढ़े इत्थै जेह्ड़े शाल शूल जां अस आखने आं दरियां जां फिर लकड़ी दा कम्म करियै फर्निचर फर्नूचर बनाना एह् मतलब फर्निचर कन्नै लकड़ी कन्नै इ'नें ऐसी ऐसी नमीं नमीं चीजां बनाई दियां होंदियां न साढ़े इत्थै लोक मतलब जेह्ड़ा दिखग ना उस्सी मतलब पैह्ली नज़र च गै पसंद आई जाह्ग ऐसी ऐसी चीजां बनदियां इत्थै कन्नै फिर मिट्टी दे घड़े घुड़े बनदे मतलब अस जेह्ड़े रस्ते जाना होऐ ना रस्तै रस्तै लोकें इन्ने शैल शैल इ'यां मिट्टी दे धड़े बनाइयै जां फिर अलग अलग चीजां बनाइयै बेचा दे होंदे ऐ तो ओह् सब दिक्खियै इ'यां सब पता चलदा ऐ कि साढ़े इत्थै जम्मू च बी बड़ी तरक्की ऐ लोक मतलब इ'नें चीजें गी बड़ा स्पोट करदे ऐं ते एह् बड़ी शैल चीज लगदी ऐ मिगी